گائے بھینس گائے بھینس جوپالتے ہیں نا اس کو جو ہے نا اچھی طرح سے خیال رکھنا چاہیے اس کا کوراک بھی خیال رکھنا چاہیے وہ بیماری جو آتا ہے نا ب جانور میں جو بھی ہو اس کو بیماری جاتا ہے نا وہ جو ہے ن مویثی کے کارن آتا ہے اسی لیے اس کو جو ہے نا دھیان رکھنا چاہیے کوراک میں جیسے کہ بخار آتا ہے بخار آتا ہے کبھی کبھی کھانسی بھی ہو جاتا ہے اس کو مویسی دوائی دینے کے لیے آتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ اس کا اچھے سے خیال رکھیے صاف ستھرا میں رکھیے جیسے کہ مطلب کھانا بھی اس کو اچھے کھلائیے ای نہیں کہ اب کہیں کہیں سے لا کر دے اس سے بیماری پھییل جاتا ہے اسی لیے جو ہے نا کھاص اسوس یعنی کہ دانا ہونا تھوڑا ڈالیے اور صاف ستھرا میں رکھیے تھوڑا گرمی کے کارن نہا بھی دیجیے اس کو اسی کے کارن جو ہے نا وہ بیمار پڑتا ہے بیماری میں بخار ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بیماری چلتا ہے وہ چیچک جو نہیں آتا ہے مال جال کے لیے وہ بھی چلتا ہے نہ تو جو ہے مرے جاتا ہے اس میں گائے جو ہے نا اس میں مر جاتا ہے جو بھی جانور ہو اس میں مر جاتا ہے کبھی کبھی پیٹ کراب ہو جاتا ہے اس میں بھی مر جاتا ہے تب مویسیی آتا ہے اس کو دوائی دلاتا ہے دوائی دینے کے بعد وہ صیح ہو تو ٹھیک ہے نا تو پھر مر جاتا ہے اسی کے کارن وہ جو ہے نا مطلب گائے پوسنے والا کو دھیان رکھنا چاہیے اب کیا کر رہے قسمت کی بات ہے مطلب وہ جو ہے نا پوستے تو ہیں اچھے سے اپنا پیار سے پوستے ہیں مطلب پوسنے کے لیے اچھا ہوتا ہے ہر انسان پوسے بکریی یا بھینس یا گائے جو بھی ہو اچھے سے رکھیں گے تب نہا ہم کو بھی کام آئے گا وہ اسی کے کارن جو ہے نا وہ مطلب اچھے سے رہتے ہیں بیماری کے کارن وہ چلے جاتے ہیں انسان بھی بیمار پڑتا ہے اس کا کوئی گارنٹی نہیں رہتا ہے لیکن پھر بھی جانور کرتے ن جانوروں کو انسان کو خیال رکھنا چاہیے وہ اچھے اچھے مطلب صاف ستھرا والا گھاس دے پانی اونی میں اگر گندہ جگہ کی گھاس نہ دے اچھے سے گھاس دے بھوسا کھلا ہے دانا انا ڈالے اس کو تو وہ اچھے سے تب رہے گا صحت اس کا بنا رہے گا اسی کے کارن گائے جو ہے نہا تندرست رہتا ہے گائے پوسنے کی وجہ سے ج بہت فائدے ہوتے ہیں اس کا جو ہے نا بہت سارے فائدے ہوتے ہیں جیسے گوبر دیتے ہیں اس کا جو ہے نا جلاوون ہوتا ہے جیسے کہ مطلب دودھ دیتے ہیں تو انسان کے صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے یہی سب جو ہے نا